سر آپ زومیٹو سے بات کر رہے ہیں جی جی جی میں فصیح الدین بول رہا ہوں میں نے ابھی آڈر کیا تھا آڈر نمبر میرا ون ٹو تھری فائف جی جی تو ابھی آپ کہاں پر ہیں دریا گنج میں ٹرافک بہت ہے تو میں آپ کو ایک شاٹ کٹ رستہ بتا دے رہا ہوں آپ ادھر سے آجائیے مجھے آڈر دئیے ہوئے کافی وقت ہو گیا ابھی آپ آئے نہیں اور میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کافی ٹائم سے جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں شاٹ کٹ راستہ آپ ادھر سے آ سکتے ہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ دریا گنج سے جامع مسجد گیٹ نمبر ایک کے پاس آ جائیں وہاں جب آگئے پھر مجھے ایک بار آپ کال کر لیجیے گا میں آپ کو لوکیشن بتا دوں گا ایسے بھی لوکیشن آپ کے پاس ہوگا میرا اگر کوئی پریشانی ہوگی آپ کو آنے میں یا میرا گھر ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی یا دقت آئے تو آپ مجھے ایک بار کال ضرور کرلیجیے گا جی جی جی